योगा क्लास आहे जीरो वन ऑनलाइन फ़्री योगा क्लास उनखे फ़ोलो कंदा आहियूं रामदेव बाबा जा योग आहिनि उहे कंदा आहियूं असां बगीचे में टीह भैनरुं गॾ वही कंदा आहियूं असां वटि हिक कुदरती उपचार केंद्र आहे उनमें योगा कंदा आहियूं पहिरीं त योगा करण सां शरीर में थकानु थींदी आहे ईअं लगंदो आहे टंगुनि में सूर घर पहुंचंदा आहियूं त बुख लगंदी आहे चवंदा आहिनि अधि कलाकु खां तर्सी पोइ कुझु खा ऐं विच विच में पाणीअ जी ऊञ लगंदी आहे भई हाणे पाणी पियो अहिड़ी रीति सां कठिनाइन जो सामिनो कर कंदा आहियूं तंहिंखां पोइ जे आदतु थी वञे त पोइ डेली आसानु थी वेंदा आहिनि पोइ बिना योगा जे रही सघंदा आहियूं थींदो आहिनि सुबुह जो योगा करे पोइ सभु कमकार शुरू कयूं